आप वहाँ से लगभग पाँच सौ मीटर और आगे आइये तो आपको सीधे हाथ के तरफ़ एक सीमेंटेड सड़क जाती हुई दिखेगी जिसके एक मकान में मोबाइल टावर लगा हुआ है उसके बगल में जो नीले रंग की एक बहुमंज़िला इमारत दिख रही इसकी दूसरी मंज़िल में मैं रहता हूँ तो आप वहाँ आकर मुझे यह सामान डिलीवर कर सकते